जय झूलेलाल असां खे खेती ॿाड़ी इन लाइ पसंदि आहे जो असांजो घरु परिवार सही थो हले असांखे ॾियाड़ी मज़दूरी मिलंदी आहे और असांखे शौक़ु बि आहे पंहिंजे घर जी सब्जी थी वेंदी आहे बज़ारुनि में बि वेंदो आहे असां ॾियाड़ीअ ते कंदा आहियूं खा जींअ के किसान हूंदा आहिनि इएं असांजे ॿारनि जी रोज़ी रोटी सही थी निकिरे असांजे पढ़ाई स्कूल जी ख़र्चो फीस ॿारनि जी असांजो घरु परिवार खेतीअ ॿाड़ीअ सां सही थो हले इने करे असां पंहिंजो खेतियूं ॿाड़ियूं कंदा आहियूं असांजो घरु सुखो परिवार सुखो हले ॿारनि जी पढ़ाई ख़र्चा ॾाढा वधी विया आहिनि इनजे करे असां खेती ॿाड़ीअ जो असांखे शौक़ु आहे जो असांजो घरु सही थो हले खेती ॿाड़ीअ में महिनत करिणी पवंदी आहे गुॾ पाणीअ जो ध्यानु सर्दीअ में सी लॻंदो आहे त कॾहिं बीमार बि थी वेंदा आहियूं दवा बवा वठंदा आहियूं काड़ा बाड़ा बनाए वरी पंहिंजी खेती ॿाड़ीअ खे लॻी वेंदा आहियूं लापरवाही न कंदा आहियूं असांखे खेती ॿाड़ी ॾाढी सुठी थी लॻे इनजे करे असांजी रोज़ी रोटी सही थी निकिरी वञे असांजी रोज़ी इन में सही आहे असांजो घरु परिवार थो हले असांखे खेती ॿाड़ी असांखे सुठी थी लॻे ॿारनि जो पढ़ायूं स्कूल छोकिरियुनि जा ॾाज छोकिरियुनि खे परिणायोसीं त इनहीअ में कियोसीं कुझु असांजो उन खेतीअ ॿाड़ीअ सां ॾाढो प्यारु आहे चऊं था त पंहिंजे वचन वांगुरु उन्हनि जी बि सेवा कंदा आहियूं